میرا سب فیورٹ شہر سب سے خوبصورت شہر مجھے جو لگا آج تک وہ بنگلور لگا بنگلور سٹی جو جہاں کا کلائمیٹ بہت سندر ہے بہت اچھا ہے جہاں نہ گرمی ہوتی ہے نا سردی ہوتی ہے ہلکی ہلکی کبھی کبھی بارش ہوتی رہتی ہے اور وہاں پر جو ہے گھومنے کا شانتی اور جو ہے ہرا بھرا ماحول رہتا ہے بنگلور کو گرین سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے پیڑ پودے بہت زیادہ بہت پائے جاتے ہیں اور پہاڑ پائے جاتے ہیں پیڑ پودے پائے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے کلائمیٹ بہت سندر بنا رہتا ہے اور وہاں کا آب و ہوا بہت سندر ہوتا ہے بہت بہت خوبصورت ہوتا ہے اس آب و ہوا میں جو ہے بیماریاں کم ہوتی ہیں بنگلور کی بنگلور شہر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں گھوما جا سکتا ہے جیسے وشو سریا میوزیم ہے لال باغ ہے کنگیری کا واٹر پارک ہے اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور وشو سریا میوزیم بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں سائنس کی ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے سوئی سے لیکر سوئی سے لیکر جہاز تک سب کچھ مل جاتا ہے وہاں پر سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ گھومنے میں اس میں سیکنڈ جنریشن کی کمپیوٹر بھی دیکھ دیکھنے کو ملتی ہے اور شروع سے لیکر اب تک جتنے بھی مشینری بنی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یا الیکٹرنک سامان جو ایجاد ہوا تھا اس وقت میں یا اب ہے سب کچھ بہت اچھا جو ہے میوزیم ہے وہ اس کے علاوہ لال باغ ہے لال باغ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت پارک ہے جہاں پر اتہاسک جگہ ہے وہ اور اس کو بہت خوبصورت کسی بادشاہ نے سجایا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر بادشاہوں کا ٹیپو سلطان کا محل بھی ہے بنگلور میں کھلاسی پالیا ایک جگہ ہے وہاں پر ہے تو وہ بھی گھومنے کا جگہ ہے تو بنگلور بہت خوبصورت جگہ ہے اور مجھے جو ہے یہ بہت پسند آیا